अस डोगरी बोलने होन्ने साढ़ी डोगरी बड़ी शैल ऐ साढ़ी डोगरी न सारैं लोकें गी बड़ी पसंद आंदी ऐ बाह्रा दे लोग इसी मैक्सिमम बड़ा सुनना चांह्दे नै बड़ा अच्छा लगदा ऐ जियां मोदी आया साढ़ी जम्मू मोदी गी बी बड़ी शैल लग्गी साढ़ी डोगरी करा दा हा तुकी मिक्की साढ़े डोगरें दे बर्ड़ बड़े अच्छे लगदे न लोकें गी बड़े पसंद आंदे न साढ़ी डोगरी इन्नी प्यारी ऐ खंड मिट्ठे डोगरे नै खंड मिट्ठे लोग नै खंड मिट्टी डोगरी बोलदे नै बड़ा मज़ा आंदा ऐ लोकें डोगरी सुनने च अस डोगरी दे बिच्च कोई बी गल्ल बात करचै डोगरी दै बिच्च अस किश बी सुनाचै बड़ा सुंदर लगदा बड़ा मज़ा आंदा सुनने दा किश अस डोगरी गी बड़ा सैलीब्रेट करने होन्ने अस इसी इक ध्यार आह्ला लेक्खा सैलीब्रेट करने होन्ने साढ़े इक कल्चर ऐ डोगरी दा मात्तर भाशा साढ़ी हिन्दी ऐ ते जियां हिन्दी बोलने होन्न्ने उआं डोगरी बोलने होने प्हाड़ी भाशा स्हानू डोगरी बड़ी आंदी साह्नू बड़ी शैल लगदी डोगरी अस कुसै नै गल्ल करने होने डोगरी च साह्नू मज़ा आंदा डोगरी च गल्ल करने दा जियां कोई बी होए असैं उसी कोई डोगरी बिच्च बोलगे ना अग्गां दा हस्सना उनै आखना इन्नी प्यारी डोगरी ऐ इन्ना प्यारा बंदा प्हाड़ी लोग नै इन्नै शैल लगदे नै खंड मिट्ठे लोग डोगरे नै इत्थें बड़ा ई प्यारा लगदा जियां मर्जी तुस बोल्लो बाह्र जाचै अस बाह्र लोकें गी डोगरी समझ हैनी आंदी ऐ अस जिसलै डोगरी बोलचै लोग सुनदे नै लोग आखदे सनाओ साह्नू डोगरी जियां डोगरी सनागे लोग लोग हस्सी हस्सी सुनदे न लोग आखदे इन्नी प्यारी बोलदे नै लोग असैं डोगरी गी इयां सैलीब्रेट करना जियां कोई ध्यार होंदा नी ध्यार इयां डोगरी बोलने होनें साह्नू बड़ा मज़ा आंदा डोगरी बोलने दा ते अस चाह्न्ने लोग होर बी अच्छी तरह डोगरी सुनन जियां साढ़े शैह्र नी मतलव के जम्मू कश्मीर न इन्नी डोगरी ऐनी आंदी लोकेंई इन्नी डोगरी ऐनी बोलदे चंगी तरां ते अस चाह्न्ने आं कि सारे लोग डोगरी सिक्खन अच्छी तरां बोल्लन लोकां गी समझ आए डोगरी च है केह् ऐ इन्नी प्यारा डोगरी बर्ड ऐ डोगरी डोगरी बर्ड इन्ना प्यारा कि लोक सुनियै गै इसी मज़ा आंदा ऐ जिसलै अस गल्ल करने होन्ने आं कुसै कन्नै कुसे गी ते समझ गै नी आंदा ऐ अस माड़ा ताड़ा करदे रौह्न्ने होन्ने आं न्हाड़ी चीज़ ऐ ते ओह् ऐ लोकें मज़ा आंदा सुनने दा ते लोक प्हाड़ै दे लोग शैह्री लोग प्हाड़ै दे लोग बड़ी पसंद करदे नै के प्हाड़ी बोल्ली बड़ी चंगी लगदी ऐ जियां प्हाड़ी लहाकै प्हाड़ी लोक प्हाड़ी प्हाड़ च जाना सैर करनी उत्थें घूमना फिरना प्हाड़ दिक्खने लोकें बड़ा चंगी लगदा ऐ तांईयैं साह्नू डोगरी भाशा उध्दर दी बड़ी लोकें प्याकी लगदी ऐ खंड मिट्ठी डोगरी होंदी ऐ लोकें बड़ी प्यारी लगदी ऐ अस चाह्न्ने कि होर बी लोग डोगरी बोलन ते मज़ा आंदा डोगरी बोलन दा सारेंई ते एह्दे कन्नै असें केह् ऐ कि साढ़ी असें डोगरी साढ़ी शैल ऐ अस डोगरी लोकें कन्नै बोलने होन्ने सुनी लोक ह दे नै मज़ा आंदा ऐ लोकें सुनने दा डोगरी और अस केंई बार बाह्र जन्ने होने अस कुसै कन्नै डोगरी बोलचै डोगरी लोकें गी बड़ी पसंदा आंदी ऐ आदर स्टेट च अस जाचे नी अस अदर स्टेट च जाह्गे ते उत्थें लोकेंसाढ़ी लैंगवेज़ होनी जेह्ड़ा डोगरी ओ बड़ा मज़ा आंदा ओह् आखदे तुसै किस केह्ड़ी ट्रडिशनल दा डोगरी ऐ ट्रडिशनल भाशा साढ़ी डोगरी कल्चर इक साढ़ा डोगरी दा ऐ असें इसी इयां बड़ा प्यारा तरीके कन्नै सैलीब्रट करने होन्ने सैलीब्रेट करियै तरीके कन्नै मज़ा औंदा साह्नू ते जियां मतलव साढ़े डोगरे लोक न बड़े प्यारे न असैं कुसै कन्नै लड़ना नी कुसै कन्नै कुछ नी कुसै कन्नै जिद्द नी लैनी असैं मज़ै कन्नै लोक प्यारे लोक नै इध्दरा दे मज़े कन्नै रौंह्दे नै प्यारी डोगरी बोलदे नै प्यारा इध्दर रौंह्दे नै ते सारैं कन्नै करदे नै प्यार अस डोगरे लोग प्यार बड़ा करदे लोकैं कन्नै ते साढ़ी डोगरी लोकें बड़ी पसंद आंदी ऐ इत्थें ते मतलव कि साढ़े बच्चें गी पढ़ांदे बी डोगरी न डोगरी इन्नी नी पढ़ादे हून डोगरी पढ़ांदे न इध्दर बच्चें गी डोगरी आनी चाही दी ऐ अपनी अपनी शैह्र दी भाशा आनी चाही दी ऐ हून जियां अंग्रेजी ऐ अग्रेजी असैं बाहग्र दै अंग्रेजां नै इन्नी अंग्रेजी इत्थैं करी ओड़ी दी ऐ साढ़े लोकां गी ना भाशा ऐनी आंदी बोलनै डोगरी बी नी आंदी व हिन्दी आंदी हिन्दी च जाई दे लोग इंगलिश च नी पौंदे इंगलिश आंदी गै नी ना उर्दू आंदी ना हिन्दी आंदी ना डोगरी आंदी अस डोगरी बोलगे लोकें गी सनानी डोगरी अडोच्छा लगदा डोगरी सुनदा हून ओह्का डोगरी बोलना डोगरी लिखना डोगरी बड़ा मज़ा आंदा सुनने गी एह्दे कोला असैं अच्छा न डोगरी कन्नै गल्ल करनी सारैं कन्नै डोगरी च गल्ल करनी मज़ा आंदा डोगरी च गल्ल करने दा साह्नू सारें लोकें फिर अज ते कन्नै केह् होंदा ना डोगरी च साह्नू जो मर्जी जो बर्ड़ बिच्च अस बोली लैने होने मज़ा आंदा डोगरी गाने बी बड़े प्यारे प्यारे होंदे न साढ़े जियां खंड मिट्ठे लोक डोगरे बड़ा मज़ा गाने सुनदे साढ़ै डोगरी दे डोगरी दे गाने बड़े प्यारे होंदे नै अस डोगरी प्यारे गाने सुनचै साह्नू मज़ा आंदा सकून मिलदा ऐ कि डोगरी दै बिच्च डोगरी दा सकून बड़ा अच्छा औंदा ऐ हून जियां अस कोई बी डोगरी च गल्ल करचै डोगरी च गाने गाच्चै डोगरी फ्लेम दिखचै बड़ा मज़े आह्ली डोगरी फिल्मां औंदियां नै अस सुनदे रौह्चै राम कन्नै प्यार कन्नै बैठियै पूरै फैमली कन्नै बैठिया असैं डोगरी कन्नै सुनना मज़ा आंदा गाने सुनन दा डोगरी च के असें प्यारे बड़े लगदे नै डोगरी गाने बी इक अस सैलीब्रेट कन्नै बनाने होन्ने आं डोगरी डोगरी साढ़ी लैंग्वेज़ जेह्ड़ी ऐ एह् साढ़ी लोकें ई प्यारी लगदी ऐ अस ध्यार आंह्गर बनाने होन्ने आं इक ध्यौह्र आंह्गर बड़े अच्चे धूम धाम करियै अस बनाने होने आं साढ़े कोई फैसटिबल जियां कोई लोक फैसटीवल बनांदे नै के अस इसी डोगरी गी बनाने होने कि साढ़ी डोगरी बड़ी अच्छी ऐ डोगरी अच्छी ऐ ते तुसें बड़ा गै प्यार कन्नै इसी डोगरी बर्ड़ इक डोगरी डी ओ जी आर आई डोगरी बड़ा ई प्यारा बर्ड़ ऐ अस डोगरी च बोल्ली जा ने आं इसी बड़ा मज़े कन्नै आंदा बड़ा प्यार कन्नै आंदा कोई बी साह्नू कुछ ना कुछ कोई डोगरी च कोई कुछ कवशचन पुथदा साह्नू कोई हिन्दी च बी कवशचन पुछै ते अस तां बी उसी डोगरी च जबाब दिन्ने होने कि साढ़ी भाशा असैं अपनी भाशा छड्डनी नी ऐ डोगरी डोगरी साढ़ा ऐसा कल्चर ऐ साह्नू कोई कवश्चन पुच्छै डोगरी दै बिच्च असैं उसी बी प्यार कन्नै बड़ा प्यार कन्नै मज़ै कन्नै सनाना उसी कोह्दे च सनाना आंसर देना उसी असैं बड़ै प्यार कन्नै डोगरी च आंसर देना जेह्ड़े मर्जी भाशा च बोलै तां बी उसी डोगरी च सनाना अगले गी समझ लग्गै डोगरी च पुछेआ केह् एह्दा मतलव केह् बनेआ फिर अस उसी सनाचै ना भाई एह्दा मतलव एह् बनेआ ते एह्दा एह् मतलव ऐ ओह्दे कन्ने उसी बी थोह्ड़ी डोगरी दी समझ आए गी डोगरी समझ आह्ग फिर ओह् बी अगला डोगरी समझी सकदा कुते बा जेह्गा ते प्हाड़ी लाह्के चा कुतै साढ़े जम्मू कश्मीर च जाह्गा ते डोगरी बोलगा जियां हिमाचल च गै चली जाओ उत्थें बी डोगरी बोलदे नै हिमाचली भाशा बी डोगरी बोलदे नै ओह् बी बड़ा प्यारी होंदी ऐ हैना ते अस डोगरे लोना डोगरी बड़े अच्छे तरीके कन्नै अस बोल्ली लैन्ने आं डोगरी लोकें समझ आह्ग अस डोगरी कन्नै गल्ल करचै डोगरी खंड मिच्छी होंदी ऐ मिट्ठे मिट्ठे बोल होंदे डोगरी दे साह्नू बड़ा प्यारी लगदी ऐ डोगरी असैं कियां जियां कि मतलव कोई बर्ड़ होइया ते असैं जियां रोटी गी जियां अस फुल्के बोलने होन्ने फुल्के ठीक ऐ नी रोटी चौलें ई अस भत्त बोलने होन्ने भत्त खाना बड़े प्यारे मतलव की बड़े प्यारे प्यारे बर्ड़ होंदे नै खावने पीने च बी बड़े प्यारे बर्ड़ होंदे नै मतलव कि अस खंड मिट्ठे इयां आखदे नी खंड मिट्ठे लोग डोगरे ऐं खंड मिट्ठे लोग डोगरे अस प्यार कन्नै करदे रौह्चै लोकैं कन्नै करदे रौह्चै लोकैं कन्नै ते बड़ा अच्छा लगदा ऐ डोगरी च गल्ल करने दा अस चाह्ने आं कि पूरी दुनियां च डोगरी चले पूरी दुनियां च डोगरी चले साढ़े फोना च बी डोगरी आए ते साह्नू मज़ा आंदा डोगरी कन्नै सुनने दा हून साढ़े फोनै च गाने आंदे न डोगरी दे बिच्च गाने बड़े प्यारे लगदे नै डोगरी दे बिच्च गाने छीक ऐ ना डोगरी दे बिच्च गाने बड़े प्यारे लगदे नै ते असैं इसी सुनना चाह्ने होने जिसलै सुनचै इसी ते इन्ने प्यारे लगदे इन्ने प्यारे लगदे नै बोल्ली बोल्ली बी थकदे नी लोग डोगरी आखदे कोई लड़े बी होग ना अस तां बी प्यार सकन्नै गल्ल करन लगी पौंदे अगला सोचदा प्यार कन्नै बोल लेआ प्योर कन्नै बोलेआ अस बड़े बड़े लोग इयां करदै नै कि डोगरे ऐं ना भाशा नाल लोग नेह् न बड़ा पसंद करदे नै इनैं लोकें डोगरे लोग ते मज़ा आंदा लोकें बी सुनने दा च ते अस चाह्न्ने आं कि सारे लोग डोगरी बोलन फिर साढ़ा लैंग्वेज़ ऐ साढ़ी डोगरी लोग सुनना चांह्दे नै इसी लोग सुनन गे न समझदै नै मज़ा आंदा इयां सुनने दा अस बोलदे जाच्चै बोलदे जाच्चै बोलदे जाच्चै बड़ा मज़ा सुनने दा लोकें आंदा लोग चांह्दे नै होर गल्लां करन डोगरी दै बिच्च तां साह्नू बड़ा मज़ा आंदा एह् डोगरी अस बोलचै लोकां दे बिच्च बैठियै बैठ के असैं अपने टब्बर दे बिच्च बैठना टब्बरै बिच्च बैठियै असैं गल्लां करनियां पदैं डोगरी कन्नै गै साढ़े शाम्मी लोग बैठदे नै पूरा टब्बर टब्बर बैठदा ऐ असैं शाम्मी चाह् पीनी फिर असैं गल्लां बातां करनियां गल्लां बात्तां असैं डोगरी च गै करने होन्ने ओल्लै म्ह्ल्ले दे बी लोग आंदे नै ओह् बी डोगरी च गल्लां करदे नै अस जिसलै डोगरी च गल्लां करचै लोग हस्सी हस्सी गल्लां करदे नै मज़ां आंदा ऐ डोगरी च गल्ल करने दा बड़ा ते मज़ा बड़ा आंदा डोगरी च गल्ल करने दा ठीक ऐ नी हून अस जिस तरीके कन्नै गल्ल करगे ते ओह् लोकें गी डोगरी च मज़ा आंदा ते लोग असें खाने पीने दी कोई चीज़ रक्खो ते कुसै नै गल्ल बात करनी तां बी असैं डोगरी च बोलना डोगरी च बोलदे ते बड़ा मज़ा आंदा ऐ ठीक ऐ नी ते अस चाह्ने कि लोग डोगरी बोलन सुनन समझन मज़ा आंदा लोकें डोगरी बोलने दा बी ठीक ऐ नी ठीक ऐ जी